असांजे थाणे ज़िले में हेतिरा केतिरा ही ॾिण वारा आहिनि जेके मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त दीवाली गुड़ी पाणवा होली दुर्गा पूजा महा शिवरात्री ऐं शिवाजी जयंती जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे दीवाली ॾींहुं हर को दीवाली अचण खां पहिरीं घर जी सफ़ाई करे थो ऐं दीवाली वारे ॾींहुं नयूं चादरूं थी विछायूं वञनि हर को नवां कपिड़ा थो पाए मिठाइयूं त विरायण हिकु ॿिएं खे ऐं ॿार ॿचनि खे रोक ॾियो वेंदो आहे ऐं हुन ॾींहं ते लक्ष्मी माता जी पूॼा कई वेंदी आहे ऐं माण्हू लाइयूं खाईंदा आहिनि ऐं काना ॿारींदा आहिनि ऐं उहो चवंदा आहिनि त ॾियारी नंढे वॾे बारी अहिड़े नमूने माण्हू दीवाली मल्हाईंदा आहिनि ॿियो आहे गुड़ी पाड़वा गुड़ी पाड़वा हिंदुनि जो नओं साल मञियो वेंदो आहे हुन ॾींहुं ते हू हिकु लकिड़े में लोटो बधी करे ऐं हुन ते साड़ी पाए करे हुनजी पूॼा कंदा आहिनि ॿीं आहे होली होली हर को मल्हाए वेंदो आहे ऐं इहो वॾो ॾिणु आहे सिंधियुनि जो जीअं त होलीअ ॾींहुं शाम जो मायूं छेणो बारे करे हुन ते रोट पचाईंदा आहिनि ऐं ॿिएं ॾींहुं ते दुॾियूं मल्हाए वेंदो आहे हिकु ॿिएं खे गुलाल ऐं कलर हणी करे होलियूं मल्हाईंदा आहिनि हुन ॾींहुं ते गियर समोसा खाया वेंदा आहिनि ॿीं आहे दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा जेको आहे इअं माण्हू बंगाली वधीक मल्हाईंदा आहिनि ऐ हिन ॾींहुं में नव ॾींहुं माताराणी पूॼा कई वेंदी आहे नाएं ॾींहुं ते दुर्गा अष्टमी थींदी आहे जेके नियाणियुनि खे रोटी खाराए करे पोइ हीअं समाप्त थींदी आहे ॿियो आहे महा शिवरात्री महा शिवरात्री ॾींहुं शिव जी पूॼा कई वेंदी आहे हर कंहिं मंदर में ॾाढी धूम मचल हूंदी आहे माण्हू जॻह जॻह ते प्रसाद विराईंदा आहिनि शिव जा गाना वॼाईंदा आहिनि ऐं हुनजी पूॼा कंदा आहिनि ॿियो आहे शिवा जी जयंती शिवा जी जयंतीअ ते जीते जीते शिवा जी महाराज जा पुतला आहिनि हुते हुनजो अभिषेक कंदा आहिनि उन्हनि खे हार पाईंदा आहिनि ऐं फटाखा बारे करे वॾा वॾा जुलूस कढिया वेंदा आहिनि ॿीं ॻाल्हि चइजे थी त अंग्रेजनि खे असां नमस्ते चई करे अहिड़े नमूने पंहिंजो जेको रीती रिवाज़ु आहे हुननि सां गॾु आदर सम्मान ॾेई सघंदा आहियूं